ہم لوگ ابھی فی الحال بہت ساری تکنیکوں کا سامنا کر سامنا کر رہے ہیں جیسے موبائل موبائل نہیں رہنے کے کارن کسی طرح کی کسی کسی آدمی یا کسی دوست سے بات نہیں ہو پاتی ہے جس سے جس سے کہ کسی کسی کی خبر نہیں مل پاتی ہے اور بہت بہت پریشانی ہوتی ہے موبائل موبائل اگر موبائل اگر آ جائے تو بہت ساری تکنیکی پریشانیوں کا حل سمادھان ہو سکتا ہے پریشانیوں پریشانیوں کا سمادھان نکل سکتا ہے اور جیسے جیسے اسکول میں اچھی طرح کی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے سرکار کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے ٹیچر بھیجے اچھے سے اچھے پڑھانے کے پڑھانے والے ٹیچر بھیجے جیسے کہ بیٹھے رہنے والے ٹیچر نہیں بھیجے اور زیادہ سے زیادہ کڑائی کرے اور ٹیچر کو اچھے سے اچھی اچھے سے اچھے تعلیم دینے کی آگیہ دے جس سے کہ بچے تیز ہو سکیں بچے زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں اور جیسے موبائل میں ڈاٹا نہیں رہنے کے کارن بہت پریشانی ہوتی ہے کسی سے نہیں کسی سے بات کرنا ہو تو وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے بگل میں اسکول ہے اس کی مرمت نہیں ہو پا رہی ہے اسکول میں اسکول میں بہت سارے بچے ہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پاتی ہے اور جس سے بچوں کو کٹھن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سرکار کو چاہیے کہ اسکول کی مرمت کرائے اور زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرے